आमच्या वाठारांत वेगवेगळे पारंपारीक खेळ जे आसात ते खूब पयलीं पासून खेळत आयले आसा आनी तातूंतलो एक म्हणजे लोगोऱ्यो लोगोरी जो आसा गांवांनी वेगवेगळे तरेन जे आसा खेळले वता म्हणजे हरशे लोगोऱ्यां खातीर आधुनीक साधनांचो आता वापर करतात पूण पयलीं जे आसा कट्ट्यांचो वापर करताले म्हणजे नाल्ल जो आसता नाल्लाची कट्टी घेवप एकाचेर एक कट्टी दाळप आनी ती त्यो लगोरी तयार करप आनी त्याच बराबर कागदाचो बाॅल करप जर बाॅल एवलेबल नासल्यार आनी तो बाॅल घेवन त्या लगोऱ्यांचेर मारप असो एक खेळ जो आसा तो खेळटाले त्याच बराबर मिलांनी खेळटाले मिलांनी जेन्ना खेळटाले तेन्ना बरें व्हाळांतल्यान बरे फातर हाडप आनी त्या फातरांचो उपयोग करून त्या मिलांचो खेळ आमी खेळप म्हणजे अशे काही खेळ आशिल्ले त्याच बराबर पारंपरीक खेळा विशयी सांगपाचें जाल्यार लिपच्यांनी खेळटाले जो एक खेळ आमी म्हणूंक शकना पूण एक उमेदीची गोश्ट जी आमी ल्हानपणांत आमी करताले म्हणजे एकल्यान जो एकलो जो आसा तो बाकीच्या सगले लिपलेल्यांक तो सोदपाचो प्रयत्न करता म्हणजे अशे पारंपारिक खेळ जे आसात तें आमच्या वाठारांत खेळ्ळे वतात